हेलो हँ कहिऔ आओरसब हँ हँ अहाँ कि बताउ समस्तीपुर आएल छलहुँ हियाँके दस दिन हियाँके बेबस्था देखिके कि बताउ हियाँ जे कॉलेज रहत रहै ने हियाँ समस्तीपुरोमे अएलहुँ हँ तैओ अहाँ पाँच किलोमीटर जाइके पड़ै छै कॉलेज पऽ पढ़ाइ चलै छै एतेक गाड़ी चलै छै मानि लिअऽ जे हम दस मिनटमे पहुँचबै से हमरा लागै छै आधा घण्टा लागि जाइ छै जाइमे बात समझलिए हँ तऽ इएहसब बात छै आओर प्लसमे कि कहू खाना पीनाके हियाँ बड़ा दिक्कत होइत रहै छै होटलमे कि बताउ एतेक ने तेल मसल्लावला बनबै छै ने जे बतबू नहि तबियत खराब हो जाइ छै खएलापर

हुँ तऽ आओरसब बतैऔ गामके हाल गेल छलिए कतिआएल छलिए हँ आबै छिए आबै छिए हँ कै हँ काल्हि परसू तक अबै छिए छुट्टी मिलल छै कॉलेजसँ अभी

हुँ हँ अथी हँ अभी अँ कहलिए जे अभी बहुत ही टाइट परीक्षा लऽ रहल छै बड़ा अथी कि बतैए दुइगो एक्जाम एतऽसँ दऽ कऽ हम आबिए रहल छिए कल्हि परसू हुँ हुँ हँ आबै छिए तऽ ठीक हइ तऽ अएबै घरे तऽ बाते करबऽ रखै हिअऽ ठीक हइ रखै छिअऽ